मूंखे ग्रीटिंग काड ठाहिण में ॾाढी ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं मां पंहिंजी टीचर खे हमेशह पंहिंजे हथ सां काड ठाहे ॾींदो हुअसि टीचर जे जो काड ठाहे ॾींदो हुअसि ऐं उन्हनि जे बर्थडे में बि सॼो काड ठाहे करे ॾींदो हुअसि जंहिं में असांजो टीचर ॾाढो ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं तंहिं खां पोइ असां मूर्ति वग़ैरह बि ठाहिण में थोरो घणो ॾेखारियो रुचि ॾेखारिया ई ही जंहिं में जा झूलेलाल साईं जी मूर्ति ठाहे करे इस्कूल में रखी हुई तंहिं में असांखे इनाम बि मिलियो ऐं सभिनी ॾाढी तारीफ़ बि कई कि साईं झूलेलाल जी मुर्ति ॾाढी सुठी ठहियल आहे ऐं ग्रीटिंग काड ते असां ॾियारी जा घणो करे ॾियारी में या रक्षाबंधन जा बि ठाहींदा आहियूं ऐं दोस्ती फ्रैंडशिप ते जा बि अॼुकल्ह हलनि था उहे बि मूं घणेई ठाहे करे पंहिंजे दोस्तनि खे मोकिलिया आहिनि ऐं इहो हिन करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे पंहिंजे हथ सां जंहिंखे मोकिलींदा आहियूं त उहो बि ॾाढो अपरिशेट कंदा आहिनि कि भई ही पंहिंजे ख़ासि पंहिंजे हथ सां ख़ासि लॻाव आहे जंहिं असांखे यादि कयो आहे ऐं इहो सॼो हुन हुनजे मथां दीवार थो थिए वरी असांजो कहिड़ो ॾाढो सुठो संबंध ठहियो अञा ताईं ठहियो रखंदो आहे ॿियो सभु ठीकु ऐं इहो सभु ॾाढो सुठो सभिनी पसंदि कंदा आहिनि